हमारे पंचायत और विकास खंड क्षेत्र में और विकास खंड चकिया जहाँ कि सौ बेड का हॉस्पिटल है और महिला हॉस्पिटल है और सामुदायिक मिड वाइफ सेंटर और उत्तरावत में है भरोइया में है और हमारे गाँव के अगल बगल कई गाँवों में है उत्तरावत में सरकारी हॉस्पिटल भी है तो वहाँ स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहाँ आसानी से जाया जा सकता है पीच रोड है कोई दिक्कत नहीं है सब लोग जाते हैं और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है उत्तरावत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चकिया में है और इधर बबुरी में है नज़दीक तो चंदौली में है मोहइया में है घूरपुरा में है दरदे में है हमारे गाँव के आस पास दिगरा और हर जगह जाने का रास्ता बस अच्छा है अपने निजी साधन द्वारा या कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ कि बस सेवा द्वारा और मरीज पहुँच जाता है तो हमारे विकास खंड चकिया जो जहाँ की कोतवाली है और ब्लॉक है वहाँ जो है सारी सुविधाएँ हैं हॉस्पिटल भी है देहात का हॉस्पिटल बढ़ियाँ है चकिया टाउन है और बगल में साहबगंज ब्लॉक है वहाँ भी हॉस्पिटल भी है और आंगन बा क्या बोलते हैं उसको मिड वाइफ़ सेंटर है हर जगह कोई जगह जाने की दिक्कत नहीं है रास्ता पिच रोड है